केह् हाल ऐ तुंदा बस ठीक होर केह् करा देओ किश नी अस बी बेल्ले होर चाऽ छाऽ पीऽ ओड़ी आं में तुसेंगी तां फोन कीता में पुच्छा दी ही कि केह् घूमने चलने आं पलैन बनाए दा ते बच्चें गी छुट्टियां पेदियां दस बारां हां ते बस चलो घुम्मी आनेआं इत्थै ही हिमाचल च जन्ने जां भद्रवाह् शैल करियै चलो ओतां केह् पता शैल मौसम ह् ही सलाह् करनेआं कि चलो घुम्मी आन्ने आं ते बच्चें दा बी होर मन होई जंदा इत्थै इ'न्नी गर्मी पवै दी ऐ होग थोह्ड़ा होर केह् इ'यां रोज रोज कुत्थै मौका मिलदा इ'यां घूमने आस्तै जे तुस जेल्लै एह् आह्ङन ना तुंदे ते तुस गल्ल करेओ ते मिगी सनाएओ में गड्डी करी लैगी ठीक ऐ चलनेआं परसूं चौथ गी निकलनेआं पंज छे दिन दा टूर ऐ सारा तुंदा केह् ख्याल ऐ चलो कोई गल्ल नीं ते तुस बी मतलब रैडी शडी रक्खेओ ते चलनेआं ते फ्ही हुन केह् करना घर बेहियै बी ठीक ऐ इक बारी सलाह् करियै मिगी परतियै सनाई ओड़ेओ ठीक ऐ ओके